नमस्ते सर नमस्ते बोलिए सर वो सर कोई भी चीज लेंगे टी वी कूलर स्टेब्लाईज़र हाँ तो सर और वो मिल जाएगा ना उसका सिस्टम ये है सर की जैसे लाइट डिम हो गया तो स्टेब्लाइज़र लेना पड़ेगा आपको कि मतलब वो कभी कम होता है कभी बेसी होता है तो गर्मी में जलने का चान्स रहता है तो ये आपको लेना पड़ेगा सर कूलर फ्रीज जो भी चाहिए आप ले सकते है लेकिन उसके साथ स्टेप्लाइजर बहुत जरूरी होता है हाँ सर हाँ हाँ हाँ उसके लिए ही आता है न सर वो कंपनी का लेंगे तो जैसे कि महँगा मिलेगा लोकल लेंगे तो थोड़ा नार्मल सस्ता मिलता है हाँ हाँ ब्रांड ब्रांडेड चीज मिलेगा

हाँ तो सर मिल जाएगा ना मिल जाएगा आपको ओ ओरिजनल ओरिजिनल जैसे लेंगे तो करीब पाँच हजार के ऊपर ही जाएगा वो हाँ लेकिन वो जल्दी वो खराब नहीं होगा ओरिजनल रहेगा तो हाँ तो सर हाँ सर उसको हम लगा सकते हैं आएँगे ना उसका चार्जेस हम अलग से लेंगे उसका हाँ ठीक है तो अलग से वो जोड़ कर बताना पड़ेगा ना सर वो लेबर हाँ लेबर चार्ज अगर आप लेकर जाएँगे लम्बा टूर है तो ट्रांसपोर्ट भी आपको देना पड़ेगा वो समझो कि अगर हम तुमको दुकान पर से सर दिया न तो छ हजार का दिया और बाद में ट्रांसपोर्ट भाड़ा आपको देना पड़ेगा हाँ पासपोर्ट भाड़ा भी आपको देना पड़ेगा और आप सेटिंग नहीं कर पाएँगे तो हम वहाँ से आएँगे तो चार्जेस आप से लेंगे

तो सर जो दुकान से आएगा तो उसको तो देना पड़ेगा ना पेमेंट आपको तो सर दुकान से भी लेंगे तो कोई लगाने के लिए आएगा ही न अच्छा

नमस्ते सर